हेलो आप शिवशंकर स्टेशनरी से के ऑनर बोल रहे हैं मैंने जो कुछ लिखवाए थे जैसे कि पाँच पचास वॉल पेन थे कुछ ब्लू पेन थे कुछ टेशनरी का सामान था आप हमें वह बिल मतलब नौ हज़ार का कर दिया और फिर आपको कुछ डिस्काउंट तो देना चाहिए था ना बिल में अरे पर थोड़ा जैसे कि अमाउन्ट दूसरी शॉप से कम में मिल रहा है तो अब इतना बड़ा ऑर्डर दिया है तो उसके उससे तो आपको थोड़ा कम तो बिल करना चाहिए था ना थोड़ा तो डिस्काउंट देना था अब जैसे आपने नौ हज़ार बिल बनाया है तो कम से कम आपको हमें पाँच सौ या एक हज़ार तक का तो डिस्काउंट देना था ओनली टेन पर्सेन्ट डिस्काउंट ऐसा तो नहीं होता ना अब इतना बड़ा बिल मतलब इतना बड़ा आपको ऑर्डर दिया है तो उसके थोड़ा तो कम करना चाहिए था हाँ लेकिन अब जैसे दूसरी शॉप के हमने यह बिल दिया था तो मतलब दूसरी शॉप पर हमने बताया था कि हमें यह प्रोडक्ट्स चाहिए तो उन्होंने हमको कम से कम आठ हज़ार नौ सौ तक का बिल बनाकर दिया था अच्छा लेकिन आप थोड़ा तो कम कर दीजिए दस पर्सेन्ट ही कर दीजिए अच्छा अच्छा ठीक है फिर आप एक नया बिल भेज दीजिएगा हम हमारे शॉप से किसी आदमी को भेज कर ऑर्डर ले लेंगे